हाँ मैं पाँच संख्या बता सकती हूँ दस हजार पाँच सौ बीस हजार छः सौ सत्तर चालीस हजार दो सौ पिच्यासी सत्तर हजार तीन सौ आठ और बयासी हजार छः सौ नौ